हमारी सरकार हमारे स्वास्थ्य के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है अयुष्मान कार्ड जिसमें हम आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं और पाँच लाख तक का फ़्री में दवाई करवा सकते हैं चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो हमारी सरकार ने इसे बना है क्योंकि हम लोग को गरीब इंसान के लिए क्योंकि बहुत समस्सया इस समय हो रही है तो हम फ़्री में पाँच लाख तक का दवाई करवा सकते हैं चाहे कोई भी बीमारी हो इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जनसेवा केंद्र पे जाते हैं अपना आधार कार्ड देके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं